हाँ नमस्ते मुझे एक पायल लेना है तो कितना मतलब

और चाँदी किस भाव से मिल रही है

शादी पड़ी है

अभी तो फिलहाल में एक पायल लेना है जी जी चाँदी क्या भाव है एक हजार रुपया भारी अच्छा अच्छा वही पाँच सात भर का

नया डिजाइन का अच्छा

तो कहीं मिलेगा दुकान पर नहीं है कहाँ हमको आना पड़ेगा अच्छा नंदगंज तब कब तक आऊँ फिर कब कब से कब तक ले आपका दुकान खुला रहता है अच्छा अच्छा और अँगूठी अँगूठी ओंगूठी भी लेना है तो सोना किस में चल रहा है अच्छा अच्छा तो कुछ नहीं करेंगी

ठीक है ठीक है नमस्ते